झाडांक चडशी उदकाची गरज आसता ती जानेवारी ते मे म्हयन्या पर्यंत बाकीच्या दिसांनी जमीन थंड आसता तितलें उदक जाय म्हण ना थोडीं अशीं झाडां आसात की जांकां सदांच उदक लागता तांकां आमी स्प्रिनकलर सिस्टम बसयल्ली आसा फक्त पंप जर चालू केलो जाले जाल्यार सगल्या झाडांक उदक पावता आमी जेन्ना जेन्ना चड दिसां खातीर भायर वतात तेन्ना शेजाऱ्या कडेन पंपाकाराची चावी दिवन वतात आनी ताका सांगतात पयऱ्यान एकदा एक अर्दवर पर्यत पंप चालू कर आनी झाडांक उदक घाल घरांतलीं जीं झाडां आसात थंय आमी ड्रीप सिस्टम केल्ली आसा आनी टाकयेंतल्यान कंटीन्यूअस थेंब थेंब उदक त्या झाडाच्या पोंदांक पडटा आनी झाडांक थंडाय उरता कुळागरान सुपारे आनी माडांक डेली उदक जाय म्हण नासता तांकां तीन दिसांतल्यान एकदा किंवा आठवड्यांतल्यान एकदां सुद्दा उदक जर घालें तरी चलता फक्त एप्रील मे ह्या दोन म्हयन्याक प्रत्येक दिसाक किंवा दिसा आड तांकां उदक घालचें पडटा आनी